जी बोलिए हाँ तो

देखिए सब लोग बोलते हैं पोसपोन कराने का पर ये संभव नहीं है क्योंकि मैम आपने जो सीट बुक की थी वो आपके लिए रिजर्व हो गई थी और अगर आपको करवाना ही था तो आपको कुछ दिन पहले बोलना था क्योंकि आज छब्बीस तारीख हो गई है और आप सत्ताईस का बोल रही हैं कि आपकी ट्रेन अट्ठाईस को है तो इतनी जल्दी तो नहीं होती है मैम क्योंकि जो भी इंक्वायरीज़ होती हैं वो करना पड़ता है तो वो भी आपको थोड़े दिन पहले बतातीं अगर तो हो सकता था पर मैम अब संभव नहीं है क्योंकि वो सीट हम दूसरे को दे देते चलिए अगर आपको बाद में जाना है तो ये तो फोन पर तो ऐसे कुछ होगा नहीं आप जो अपनी टिकिट है वो अपने साथ लेकर आइए और यदि कोई और रिजर्वेशन कैंसल हुआ हुआ होगा तो वो सीट हम आपको रिजर्व कर देंगे आपको दे देंगे लेकिन वो आपको यहाँ आना पड़ेगा उसके लिए हाँ हाँ ये तो सब बोलते हैं जिनको अपना करवाना जो पोस्टपोन करवाना होता है सब बोलते हैं पर इसका ध्यान रखिए कि अपन न जो टाइम लिमिट है उसके पहले अगर अपन कोई इंक्वायरी करें तो वो सुविधापूर्वक हो जाता है ठीक है पर उसको आपको आना पड़ेगा दिन में मेरी ड्यूटी होती है आप अपना टिकिट लेकर आ जाइए कोई और रिजर्वेशन अगर छोड़ा होगा तो आपको दे देंगे सीट